हिन्दी बोलने वाले लोगों के लिए जो हो अंग्रेज लोग आते हैं जिनकी भाषा अपन को समझ में नहीं आती जो बाहर से जो भी लोग आते हैं उनकी भाषा यदि अपन को समझ में नहीं आती तो उनको देखने के अनुसार जैसे अपन इशारों के जरिए इशारों के जरिए अपन उनसे बात कर सकते हैं तो इस हिसाब से क्या उनको भी समझ में आ जाता है अपन को भी समझ में आ जाता है इसलिए ज़रूरी यह है कि जब भी अगर आपको किसी से बात करते वक्त कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है या उनकी कोई भाषा समझ में नहीं आ रही है तो आप इशारे द्वारा मूवमेंट करके मुँह के जरिए उनको बता सकते हैं और उनकी भाषा समझ भी सकते हैं